हैलो सर में इक आर्डर कीता हा अपना कताबां मंगाइयां हियां ते कुसै कारण दी बजह् कन्नै में अपना आर्डर जेह्ड़ा मतलब कैंसल करना पेआ ते में चांह्दा कि में तुस मेरी पेऽमैंट जेह्ड़ी बापस करी ओड़न मेरा आर्डर नंबर जेह्ड़ा ऐ ओह् हा पचानवें छयानवें सतानवें ते मेरी जेह्ड़ी जेह्ड़ा मेरा पेऽ पेऽमैंट होई जेह्दे उप्परा ओह् ही यूपी फोन पेऽ उप्परा पेऽमैंट होई ते में अपना आर्डर जेह्ड़ा ऐ कैंसल कीता ऐ मेरी पेऽमैंट बापस होई जा